आसामनि बयनिख्रुइबो माखासे हारिमुआरि दोरोङारि होनोब्ला जोङो आसामाव एसामिसफोरखौ बैसागु माग बिहु आरो बहाग बिहु बेफोरखौनो फालिनायखौ बांसिन नुनो थाङो आरो आसामाव बे माग बिहु आरो भगालि बिहुआनो बयनिख्रुइबो देरसिन होननानै आसामनि एसामिस सुबुंफोरा मानिनानै लायो बेखायनो एसामिस सुबुंफोरा बे माग बिहु आरो भगालि बिहु गारनो हाया बिनि बागै बर'फोरनि बेलायाव बर'फोरा बैसागु दमासि आरो खेराइ होनाय बेफोरबायदिखौ बर'फोरा बिहु हिसाबै जोङो फालियो बर'फोराबो बर'फोर हिसाबै आसामाव बैसागु फोरबो दमासि फोरबो बिदिनो खेराइ फोरबो बेफोरखौ बावनो हाया मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौमोननि दिनिफ्रायनो बेफोर फोरबोआ फालिजाबोनाय आरो बर' हारियाबो बे फोरबोखौ आजै आजौमोननि दिननिफ्रायनो बैसागु फोरबो दमासि फोरबो खेराइ फोरबो बायदिसिना बेफोरबायदि फोरबोखौ फालिबोगासिनो दं बेखायनो बर' हारियाबो बे बैसागु आरो दमासि खेराइ फोरबो बेखौ माब्लाबाबो गारनो थाङा मानोना बर' हारिनि बेलायावबो बैसागु दमासि ए आरो खेराइ फोरबो बियो बयनिफ्रायबो देरसिन फोरबो जे रोखोम आसामनि बेलायाव एसामिसफोरनि बेलायाव बहाग बिहु आरो भगालि बिहु बे फोरबोआनो देरसिन बेखायनो बर'फोराबो बैसागु फोरबो माग दमासि फोरबो आरो खेराइ फोरबो बेखौनो देरसिन फोरबो होननानै मानिनानै लायो